جی میں کوئی شاعر نہیں ہوں اس لیے میں نے کسی کے لیے کوئی شاعری نہیں کی ہے ہاں نثر میں مجھے لکھنے کی عادت ہے تو میں نثر میں لکھنا پسند کرتا ہوں لیکن بہت دنوں پہلے کی بات ہے جب میں نے تھوڑی سی شاعری کی کوشش کی تھی اس وقت شعر و شاعری سے نئی نئی دلچسپی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اپنے استاد کو دیکھتے ہوئے کچھ شعر لکھنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ میں نے کسی کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے نہیں لکھی تھی بس یوں ہی دل چاہا اور دو شاعری لکھ دی لیکن ہاں میں نے شعر کے علاوہ نثر میں بہت کچھ لکھا ہے اپنے دوست کے لیے ایک بار میں نے نثر میں ایک کہانی لکھی تھی میں نے اس کی بچپن کی زندگی پر ایک چھوٹی سی کہانی لکھی تھی اور جس دن اس کا اسکول میں آخری دن تھا اس دن میں نے یہ کہانی اسٹیج پر سب کے سامنے اس کہانی کو پڑھ کر سنایا تھا میرا دوست اس کہانی کو سن کر بہت خوش ہوا اس کو یقین نہیں آ رہا تھا لیکن پھر جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ کہانی میں نے ہی لکھی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور اس کہانی کے ذریعہ ہم دونوں کی دوستی اور محبت میں اور اضافہ ہو گیا آج بھی جب وہ دن یاد آتا ہے تو دل کو بہت سکون ملتا ہے